स्टिल फ़ोटो जे छै से गाम तरफ़ जे छै से नहि चलै छै ओ मॉडल फ़ोटो छै स्टिल फ़ोटो के खिचाबै छै गामसभमे तऽ किओ नहिए खिचाबै छै ओहिमे बहुत कठिन छै खड़ा कऽ दै छै आ पाँच मिनट तक वेट करै छै स्टिल फ़ोटो खिचबैक लेल एतऽ तऽ गामसभमे गाम समाजमे तऽ नहि चलै छै स्टिल फ़ोटो स्टिल फ़ोटो नहि खिचाएल जाइ छै अपनसभके मॉडल जे छै से मॉडल स्टिल फ़ोटो जे छै से नहि खिचबै छै एहि चलते जे कि ओकरामे बहुत समय लागै छै बहुत कठिन छै ओ खड़ा कऽ दै छै अपन दस मिनट तक वेट कराबै छै तकर बाद खिचै छै लेकिन ओकर जे छै से बढ़िआँ छै ओ कहै छै जे कि स्टिल फ़ोटो है ये पानी में भीगेगा नहीं बढ़िआँ होगा लेकिन गाम देहातमे जे छै से आदमी नहि बुझै छै ओहि बुझैके चक्करमे की होइ छै किओ नहि खिचाबै लए चाहै छै तऽ हमहूँसभ जे छै से स्टिल फ़ोटो स्टिल फ़ोटो नहिए खिचाबै छिए आ मॉडल लाइवमे की छै जे सभ खिचाबै छै आइ काल्हि तऽ सेल्फ़ीके जमाना छै लेकिन अपना गाम देहातमे तऽ नहिए स्टिल फ़ोटोसभ खिचबै किओ